جی ہاں میں آپ کو حالیہ واقعے یا خبر کے بارے میں بتا سکتی ہوں جو مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے جن میں سے ایک خبر یہ ہے کہ جب میرا یونیورسیٹی میں سلیکشن ہُوا تو مجھے میرے گھر والوں کی طرف سے ایک سرپراز ملا جس میں اُنہوں نے بہت اچھا ڈنر ارینج کیا اور مجھے بہت سارے گفٹ بھی ملے وہ واقعہ میرے اب تک یاد ہے اور جب بھی میں اُس واقعے کے بارے میں سوچتی ہوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کس طرح میری خوشی کو سیلیبریٹ کیا گیا مجھے گفٹ بھی ملے اور بہت اچھا ڈنر بھی ملا اور اُس کے بعد ہم گھومنے بھی گئے ایک واقعہ یاد آتا ہے کچھ دِن پہلے جب میں اپنے دوستوں کی ساتھ چڑیا گھر گھومنے گئی وہاں پر بھی ہم نے بہت مزہ کیا وہاں ہم نے طرح طرح کے جانور دیکھے ایسے جانور جو ہم نے صرف ٹی وی پہ یا موبائل پہ یا کتاب میں ہی دیکھے تھے وہ بھی وہاں دیکھنے کے لیے ملے تو وہ واقعہ بہت اچھا تھا ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں خوب گھومے کھایا پیا اور مزے بھی کیے